हम जे छै से एगो दोस्त खन गेल रहियै रहए आ वहाँ गेलियै तऽ ओ कहलकै हमरा बागवानी करयके छै कहलियै ठीक छै चलह हम तोरा मदति करै छिअह हुनका गेलियै साथमे बतेलियै पहिले कोर एकरा मिट्टीकेँ ढीला करह कोदारह ओकर बाद जे छै से ओकरा जे छै से ओकरा झिलियाबह झिलियाए कऽ आ ओकर बाद जे छै से ओकरामे पानिके डलबेलियै पानि डलबाय कऽ ओकर बाद फेरसँ ओकरा कोदरबेलियै कोदरबाय कऽ ओकर बाद जे छै से आब ओकर बाद अथि केलियै आ ओकर बाद कहलियै रहए आब गाछी लगाबह गाछी लगेलकै ओकर बाद ओकरा कहलियै चारू तरफसँ घेर दहो घेर देलकै आ घेरलाके बाद जे छै से फेर फेर से ओकरामे पानि डलबेलियै ओकर रोपायमे मदति केलियै आबय जे छै आर अथि जे छै बागवानी करयमे एनाहि कऽ कऽ ओ पाँच गो गाछी हुनकासँ लगबेलियै आ गाछी लगवाय कऽ देखहो नहि देखरेख ओनाहि कहने बतयने गेलियै ओ कयने गेलखिन ओनाही कए कऽ सभ गाछी लगेलखिन आ लगाय कऽ ओकर बाद जा कऽ फेर ओहिमे पानि देलखिन अथि केलखिन आ पानि उनि दए कऽ सभकिछु दए कऽ आ जब भऽ गेलै लागि गेलै गाछी हुनका कहलियै देखरेख करैत रहियौ आ देखरेख कयलाके बाद जे छै से हुनका उएह गाछी अभी बागवान बढ़िआँ भए गेलै गा गाछी रोपयमे मदति भेलै आ मदति केलियै गाछी लगबयमे कोनो आ हुनका जे छै सभ बात बताए देलियै आओर गाछी लगबाए देलियै